कब्ज होइ छै ने तऽ गाव कब्जमे कि दै छिए मतलब गरम पानी गरम पानी दै हिए तब कब्ज तनि मनि ठीक होइ छै तकर बाद दै दै छिए तनिक चाइ लाल चाइ बनैके तऽ लाल चाइ बनबै छिए तऽ ओसब दै हिए पिए हथिन तऽ ओ ठीक हो जाइ छै तकरा बाद मु मुड़ही चाहे अथी ओसबके खाइके छै तऽ ओ खि खिलाइ छिए तऽ ओहिमे तऽ कब्ज बनि जाइ छै बनै छै तऽ ओ तऽ तब हमे इएह दै छिए गरम पानि चाइ ई खाइ छै तऽ ई ठीक रहै छै